देश की प्रमुख भाषा है जैसेकि हिंदी जगह जगह के लोग समझते हैं और जैसेकि सब अपने अलग अलग देशों का अलग अलग भाषा होता है तमिल में तमिलनाडु में तमिल चलती है जैसेकि यू पी में कोई और अलग भाषा उनकी अलग अपनी भाषा चलती चलती है लेकिन हिंदी हिंदी हमारे देश में सब जगह चलती है हिंदी हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है हिंदी भाषा जो भी व्यक्ति सही सही बोलना सही सही समझना जान लेगा उसको कहीं भी कोई भी तरह की कठिनाई नहीं होगी कहीं भी हम लोग जाएंगे अगर हिंदी बोलना सही सही जानते हैं तो वहाँ कहीं किसी तरह कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा काहे कि हिंदी भाषा एक ऐसा भाषा है जोकि सब जगह मतलब प्रचलित है हिंदी भाषा जगह जगह के लोग बोलते हैं और सब भाषा अपने अपने देशों का अपना अपना एक अलग भाषा होता है लेकिन हिंदी एक ऐसा भाषा है जो सभी जगह बोला जाता है और सभी जगह के लोग समझते हैं हिंदी लफ़्ज़ का प्रयोग हम जहाँ जहाँ करेंगे वहाँ हमको किसी भी तरह का कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा हिंदी भाषा का इतिहास ही यही है यह समय के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ोतरी की है जैसेकि पहिले हमलोग हिंदी इतना नहीं जानते थे सब लोग अपने अपने जगह अपने अपने देश में अपने अपने भाषा में बात करते थे लेकिन जब समय के साथ यह हिंदी अपने जगह को इतना विस्तृत अपने भा भाषा को इतना विस्तृत कर दी इतना फैला दी है जगह जगह जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिली जैसे जैसे ये हिंदी भाषा का समझदारी मिला वैसे वैसे जगह जगह अब हिंदी भाषा का प्रयोग होने लगा और हिंदी भाषा समय के साथ बढ़ने लगी हिंदी भाषा में यही बदलाब है कि हिंदी हिंदी भाषा किसी भी तरह बोलिए तो वो मीठा ही लगता है कड़वा नहीं लगता है हिंदी भाषा का प्रयोग करने के बाद हमारे मुख से कड़वा भाषा का प्रयोग होगा ही नहीं वो मीठा भाषा ही प्रयोग किया जाएगा और हिंदी भाषा बोलने के बाद हम कहीं भी चले जाएंगे अपने देश छोड़ के दूसरे भी देश कोई कोने में चले जाएंगे अगर हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ हमें किसी भी तरह की कोई कठिनाइयाँ नहीं होंगी